थाणा डिस्ट्रिक्ट में हद खां वधीक बारिश थींदी आहे जंहिंजे करे हद खां वधीक नुक़सानु थींदा आहिनि ट्रेनियूं बि त ईअं लॻंदियूं आहिनि ॼण त पाणीअ में थी ऐं पटिरा त ॾिसण ई कोन ईंदा आहिनि इहा वॾी केॾी रिक्स आहे तॾहिं बि इंसानु कमु धंधे जे करे वेंदा रहंदा आहिनि बिल्डिंगियूं खे एॾो नुक़सानु थींदो आहे केॾियूं त बिल्डिंगियूं किरंदी रहंदी आहिनि ब्लोक वेचारा वेचारा उहे छा कनि उन्हनि जे त घरनि में पाणी घुसी वेंदो आहे उन्हनि जा त टपण हंध बंध कुझु जेके सामान आहिनि ईअं लुड़ंदा आहिनि जेके लाइट जी शयूं आहिनि उन्हनि में ईअं भितियुनि में त ईअं करंट थी वेंदा आहिनि उहे वेचारा छा कनि बारिश एॾो हीअं थी वियो आहे जंहिंजे का हद ई न हर कोई इंसानु जाम ज़रूरी में ज़रूरी कमु हुजे त ई इंसानु घर खां ॿाहिरि निकिरणु पसंदि कंदो आहे छो जो गोॾनि एॾो पाणी भरियो पियो हूंदो आहे निकिरणु इंसाननि खे ॾपु थींदो आहे किथे थाॿो न अचे किथे किरी न पइजे कुझु वॾो नुक़सानु न थी वञे किथे धकु न लॻनि इन जे करे कोशिशि ईअं ई कंदा रहंदा आहिनि जीअं आम ज़रूरी में कमु हुजे थो ई इंसान खे ॿाहिरि वञणु खपे ईअं सरकारु बि चवंदी आहे हिन वक़्तु ॾिसजे त सरकारु छा थी करे केतिरा सुविधाऊं ठाहियूं अथईं त नाला इहे सॼा वधीक खोलिया अथऊं हिन वक़्तु ॾिसजे त नुक़सानु वधीक न थियणु खपे बारिश इन वक़्तु सुविधा असांखे ज़रूरी आहे